महाराष्ट्र महाराष्ट्र में घुमण लाइ ॾाढियूं शयूं आहिनि पर महाराष्ट्र में अची करे माण्हू मुंबई न घुमे ईअं त मुमकिन ई कोन्हे मुंबई घुमण जे लाइ सॼो सॼो ॾींहुं लॻंदो आहे पहिरियां त मुंबई दर्शन जे लाइ बसूं ट्रेनियूं बि हलंदियूं बसूं बि हलंदियूं आहिनि पर पंहिंजी गाॾी करे बि माण्हू वेंदा आहिनि जेके सुबुह जो सवेलु उथी करे सिद्धी विनायक मंदरु वेंदा माता महालक्ष्मी टेम्पल वेंदा इस्कॉन टेम्पल वेंदा जुहू चौपाटी ते वेंदा सॼो ॾींहुं हुते वेही करे जुहू ते वेही करे वरी सनसेट ॾिसंदा रानी बाग़ में तरह तरह जा शेर चीता हाथियूं बाघ ॾिसी ॿार ख़ुशि थींदा आहिनि हिन खां अलावा ॿारनि जे लाइ एम्यूज़मेंट पार्क आहे इमेज़िका आहे एक्वा इमेज़िका आहे जंहिंमें ॿार ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि ऐं वॉटर पार्क आहे वॉटर पार्क में सॼो ॾींहुं सुम्ही करे ऐं सॼो ॾींहुं घुमी पाणीअ में खेॾी करे उन खां पोइ वरी उहो एम्यूज़मेंट पार्क बि वेंदा आहिनि जंहिंजे करे ॿारनि खे वॉटर पार्क या एम्यूज़मेंट पार्क ॾाढा पसंदि ईंदा आहिनि पर उन सां गॾु इस्कोन टेम्पल में बि वञ त उते बि ॾाढो सुठो ॾेखारींदा आहिनि आरिती हुतां जी थींदी आहे जंहिंखें अगरि नाम सिमरन करिणो हूंदो आहे त उते ई माला मिलंदी आहे उते ई पढ़ी करे उते ई नाम जपी करे उते ई जमा करिणी पवंदी आहे उते खाइणु पीअण जी बि ॾाढी सुखु सुविधा आहे कूपन ॾेई करे कूपन वठी करे असां उते शयूं खाई सघंदा आहियूं उन खां पोइ प्राईवेट व्हाइकल हुजे या छा हुजे उन्हनि जी कंहिंजी बि एक्स्ट्रा चार्जेस न लॻंदियूं आहिनि पार्किंग असांखे फ्री मिलंदी आहे उन खां पोइ वरी असां अची करे ॿाहिरि पानीपुरी खाऊं ठेले ते हिकु अलॻि ई मज़ो ईंदो आहे बॉम्बे घुमण याने की हिकु अलॻि ई मज़ो ईअं लगंदो आहे की हा भईया ख़ुश थी वियो ख़ाली सिनेमा में ॾिसी करे ख़ुशी वठण खां माण्हू अॼु पाण वञी करे बि विहंदा आहिनि मरिन ड्राइव ते राति जो मज़ो ईंदो आहे ईअं लॻंदो आहे की कंहिं राणीअ जो हारु आहे हुतां जी जेके लाईटिंग आहिनि ॾिसणु लाइक़ु आहिनि